हमराआरके गाँव देहातमे पहिले चलैके साधन नहि रहै पहिले होइत रहै कि लोक पैदल यात्रा करैत रहै आब भेलैए से रोड बढ़िआँ बनि गेलैए जायके रोड सुविधा भए गेलैए गाड़ी चलै छै बहुत सारे घरके अगर कहेँ नज नजदीक जाइ छियै बेसी दूरके सफर नहि रहै छै थोड़ी दूर जाइ छियै तऽ आइ काल्हि ऑटो ढेर चललैए ऑटोसण यात्रा भत्ता कऽ जाइ छियै यात्रा करै छियै टेम्पो बस इसभसँ जायके साधन हमरा आरकेँ भए गेल छै अगर कतहु दूरके सफर करै छियै तऽ ट्रेनसँ जाइ छियै ट्रेनके सुविधा भए गेलैए लेकिन ढेरसारा हमरा आरकेँ जे छै सुविधा भए गेलैए सफर करयके लिए पहिले तऽ इसभ नहि रहय इसभके एहिसँ पहिले किछु साल पहिले लोक पैदल चलैत रहै लेकिन आब पैदल नहि चलै छै लोक आब ढेरसारा गाड़ी छकरा भए गेलैए रिक्सा चलै छै ऑटो चलै छै बस चलै छै तऽ हमरा आरके इसभसँ सफर करै छियै आगाँ दूर कतहु जाइ छियै ट्रेनके उपलब्ध छै अपन ट्रेनसँ जाइ छियै बहुत सारा नियम बदलि गेलैए बहुत परिवर्तन समयमे भए गेलैए आओर की छै जीविकाके बारेमे जे बोललियै तऽ जीविकामे जुड़लियै तऽ तकरबाद जे छै से आब लोन लेलियै समूहसँ भ्यू बनेलियै भ्यूसँ लोन लेलियै लोन लए कऽ गाय खरीदलियै गाय खरीद कऽ दूध बेचलियै दूध बेचलियै तब ओहिसँ जमीन सूद भरना लए लेलियै जमीन सूद भरना लए कऽ तऽ बढ़यने गेलियै कभी लेलियै दस कट्ठा तब लेलियै एक बीघा डेढ़ बीघा दू बीघा अहिनेके बढ़यने गेलियै ओ खेतके पूँजीसँ किछु खेतोमे लगाबै छियै बेच लै छियै घर मेंटन चलै छै पढ़ाइ लिखाइ सभकिछु बढ़िआँसँ भए रहल छै आओर सभ सारे काम जीविकाके माध्यमसँ हमरासभकेँ होइ छै आओर बेटीके शादी करै छियै ओहि लिए जीविकासँ लोन लै छियै तऽ हमरा आरकेँ जे छै ने आब जे छै सुविधा जीविका बहुत दए रहल छै लाभ लेकिन जीविकामे जुड़लासँ बहुत लाभ हमरा आरकेँ भेलैए बहुत गरीबी हमरा आरके दूर भऽ गेलै पहिले तऽ गरीबीमे रहियै डूबल लेकिन आब गरीबीसँ धीरे धीरे धीरे धीरे हमरा आरके निकलि गेलै बहुत कष्ट हमरा आरके जीविकामे जुड़नेसँ कष्टसँ निकललियैए